पूजा पाठ करना अच्छी बात है हम जानते हैं अच्छी बात है भगवान को ह्रदय में रखना चाहिए अच्छी बात है लेकिन ये नहीं है कि घर में सब लोग भूखे रहें या पूजा करते रहो बड़े लोग का सम्मान ना करो पूजा करते रहो चार घंटा पूजा करने से कोई मतलब नहीं होती है पूजा करना चाहिए लेकिन ये है कि सब लोग को देखकर काम धंधा भी करिये सब लोग को देखिये बच्चे लोग टिफिन बनाना है तो टिफिन बनाइये बच्चों लोग को खिलाना पड़ेगा टिफिन बनाना पड़ेगा उसमे हाँ मन में रखिये कि भगवान हैं प्राथना करिये भगवान हैं सब सब कुछ तो भगवाने के ऊपर है ना हाँ आ हसबेंड जाएँ ड्यूटी तो भूखे चले जाएँ ससुर जाएँ कचहरी तो भूखे चले जाएँ ये कोई मतलब नहीं हुआ ये मतलब है कि पूजा करते रहिये और भगवान का श्रद्धा रखिये रखे रहिये पूजा करने से अच्छी बात है लेकिन चार घंटा करेंगे तो वो कोई मतलब नहीं है चार घंटे करने से कोई मतलब नहीं है इसीलिए बोल रहे हैं कि पूजा करना चाहिए मन में श्रद्धा रखना चाहिए की जै जो भी है भगवान हमारी अच्छी अभी अच्छी ज़िन्दगी बीत रही है कुछ आगे भी अच्छी बीतेगी जैसी भी रहे अच्छा बीतना चाहिए ये नहीं कि भीख भीख भीख भिखमंगा आ जाये तो भिक्षा देने में हिचकिचाइये मन साफ रखना चाहिए अब मन साफ रखके दिल खोल के देना चाहिए भिखमंगा को दान पुण्य करना चाहिए भूखा आ जाये तो भूखा को खाना खिलाना चाहिए खाना खिलाएंगे तो यही सब है भगवान भगवान मन सब का देखते हैं कि कितना अंदर इनकी क्या है भगवान पूजा करने से कुछ नहीं होता है हाँ करिये पूजा ये नहीं है कि पूजा मत करिये सब को देखते हुए पूजा करिये काम धंधा भी करिये सा बूढ़ बुज़ुर्ग हैं उनका सेवा कीजिये सेवा करते रहिये बूढ़ बुज़ुर्ग का सेवा करेंगे तभी तो मेवा मिलेगा भगवान पूजा करने से कोई हमको आपत्ति नहीं है हाँ भगवान को हम हमेशा याद करें सुबह में भी शाम में भी दोपहर में भी सब हमेशा भगवान को ह्रदय में हमलोग रखते हैं इसीलिए कहते हैं पूजा कितने लोग हैं कि ढोंग दिखाते हैं कि चार घंटा घंटी हिलाएंगे तो भगवान आ जायेंगे चाहे जाएँ भगवान पे मंदिर में जाएँ पाप भरा हो मंदिर में जाएँ चार लोटा पानी गिरा जल चढ़ा दें तो पूजा कर लिये ये कोई मतलब नहीं है दुइये मिनट कीजिये लेकिन मन से कीजिये भगवान को श्रद्धा रखिये कि हाँ हम पूजा कर रहे हैं ये नहीं है कि सास ससुर को गाली दीजिये आ पूजा करिए तो ये कोई मतलब नहीं है जो है बड़ लोग का इज़्ज़त कीजिये छोट लोग का सम्मान दीजिये भगवान को तभी पूजा करिये पूजा करना अच्छी बात है भगवान को ह्रदय में रखना चाहिए अच्छी बात है मंदिर में जाइए दर्शन करिये ये अच्छी बात है कोइ भी बच्चा हो या भूखा हो या बहने ब्राह्मण हो उनको अपने हाथ से खाना जरूर देना चाहिये जरूर खिलाना चाहिये आपका तभी भी कल्याण होगा ये नहीं है कि अब सारा सामान भरे हो आप देना नहीं चाहते हैं खिलाना नहीं चाहते हैं खिलाना नहीं चाहे दिल नहीं साफ रहेगा आपका तो पूजा करने से क्या फायदा कोई मतलब नहीं है पूजा क्या करेंगे कोई मतलब नहीं पूजा करिये लेकिन सबका ध्यान दीजिये भूखा को खाना दीजिये खाना दीजिये प्यासों को पानी दीजिये भिखमंगा आये तो उसको वस्त्र दीजिये कोई दान पुण्य कीजिये खाना खिलाइये पानी पिलाइये जो भी आपके पास है वो भी कीजिये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको हाँ खाना खिलाइये पूजा भगवान हम तो हमेशा सोचते हैं भगवान को अपने ह्रदय में रखते हैं पूजा हमको करना अच्छा लगता है हम रोज सुबह उठते हैं चार बजे रोज सुबह चार बजे उठ कर नहा धो के झाड़ू पोछा करके जरूर भगवान को हम ज़्यादा नहीं करते हैं बस आधा घंटा तो कम से कम पूजा कर लेते हैं पूजा करने के बाद हम अपना बच्चे लोग को टिफिन बनाने के लिये चले जाते हैं और हम ज़्यादा नहीं करते हैं इतना ही करते हैं बस मेरे बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं हसबेंड भी जाते हैं ड्यूटी इसीलिए हम थोड़ा कम पूजा करते हैं हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भगवान हमारे मन में नहीं हैं हृदय में नहीं हैं पूजा करनी अच्छी बात है लेकिन हम सबको देख कर पूजा करते हैं कभी होता है तो आधा घंटा कर लेते हैं समय मिलता है तो पाँच मिनट कर लेते हैं दस मिनट हाँ लेकिन जरूर करते हैं जब पूजा हम नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा में संतुष्टि नहीं मिलेगा इसीलिए हम पूजा जरूर करते हैं एक ही लोटा जल चढ़ाएँ चढ़ाएँ लेकिन चढ़ाते जरूर हैं सुर्य भगवान को जल दिये लेकिन जल देते जरूर हैं हां लेकिन हमको पाँच घंटा घंटी हिलाने की चाहे चार चार घंटा घंटी हिलाने की जरूरत नहीं है इसीलिए हम पूजा करते हैं भगवान सब सबका